हम बाइक चलबय छी आओर ई सब एहन प्रतियोगितामे हम भाग अखन तक नहि लेने छी तैँ ओकर अनुभव हम हमरा लग किछु नहि अइ सुन्ना अइ ओकर अनुभव हमरा लग बाइक कम्पिटीशनके हम लाइसेंस बनेने छी हमरा लग हेलमेटो अइ बाइको अइ चश्मो रखने छी तैँ कतहु जेबाके रहइए तऽ हम पहिने जूता पहिरब चश्मा पहिरब हेलमेट पहिरब लाइसेंस लेब तकर बाद बाइकसँ कतहु सफर करय छी आओर बाइक हम चलबय छी चालीससँ आगू नहि चालीस स्पीड तक हम बाइक चलबय छी किएक कि कहल जाइ छै चालीसके बाद चालीस तक स्पीड तक अपना कंट्रोलमे बाइक रहय छै चालीससँ उपर जाउ तऽ गाड़ी अहाँके कंट्रोलसँ हरदिक भऽ जायत तऽ अहाँ अचानक गाड़ीके नहि रोकि सकय छियै तैँ चालीसके स्पीड तक हम चलबय छी गाड़ी आओर ओइसँ स्पीडमे नहि चलबय छी आओर आराम आरामसँ बुलय छी गाड़ीसँ आब ई ई सब चीज हम लगाके ही चलबय छी गाड़ी हेलमेट जूता चश्मा आओर लाइसेंस ई जखन रहत तखने आओर अपन हम कीटमे सोफ्रामाइसीन मलहमो रखने रहय छी बाइ द वे कखनो पयरे मिस भऽ गेलय पाकि गेलहुँ या किनको चोटे लागि गेलनि हल्का फुल्का कतहु तऽ ओ मलहम सोफ्रामाइसीन किएककि सिलिण्डर साइलेंसरमे पकयके सम्भावना बेसी रहय छै पाकि गेलाके बाद उ मलहम तुरत लगा दै छियै आओर सेफ्टीमे चलल गाड़ी सेफ्टीमे चलबय छी